मैथिलीमे सिनेमा बनै छै जाहिमे अलग अलग कलाकार अबै छै अलग अलग दृष्ट कोन से अपन अपन मञ्चन करै छै नीक नीक चीज सभ देखाएल जाइ छै ओकर कलाकार अलग अबै छै होइ छै ओकर भाषा अलग होइ छै ओ बोलचालके भाषा ओ सिनेमा अलग ओकर गीत अलग अलग ढङ्ग से रिलीज कयल जाइ छै बहुत तरहक कलाकार होइ छै गीतकार अलग होइ छै संगीतकार होइ छै अलग हीरो अलग होइ छै हीरोइन अलग होइ छै हिन्दी सिनेमा सँ बहुत डिफिकल्ट मतलब हैटके होइ छै ई आओर एकरा लोकप्रिय होइ छै लोक देखै छै देखै छै लोक एकरा सुनै छै मैथिली भाषामे अपन सबगोटा एहि गपके बुझै छै तकर बाद जे छै ओकर मञ्चन सेहो कयल जाइत छै ओहि चीजके